हेलो हँ हम बुक सेन्टरसँ बोलै छी हँ मिल जाइत कोन सब किताब लेबै हँ मिल जायत किताबमे तऽ किछु डिस्काउंट नहिये छै लेकिन अहाँ एबै तऽ दुकानपर किछु कए देबै अहाँके कि कितना पीस बी ए के टोटल टोटल टोटल किताब छै बारह सओ किछु रुपआ लागि जायत बारह सओ पचीस रुपआ लागत एकरामे डिस्काउंट डिस्काउंट तऽ नहिये होइ छै ई सबमे लेकिन अहाँ लऽ जे पाँच परसेंट डिस्काउंट दए देब

अगला बुक सेन्टरमे जे दए रहे हैं अपनेके तऽ कते दे रहै हैं कतेमे दे रहे हैं

ने अहाँके बच्चाके सुनैमे मिस्टेक भए गेलै भए गेल छै ठीक ने ओ एक हजार अस्सी रुपआ नहि बतायल रहै बुझलिये ओ बारह सओ पचीस रुपआ किताबके कीमत होइ छै बारह सओ पचीस

लास्ट दस परसेंट कर देब अहाँ पहिले यहाँ अबै दोकानपर ओकरा बाद जे छै से दस परसेंट डिस्काउंट दए देब जे हेतै ओकरेमे उन्नैस बीस हो जायत कोई दिक्कत नहि छै आओर आओरर कोई किताब सब लेना छै सब किछु हो जायत अहाँके कोई प्रकारके दिक्कत नहि होयत जे जे किताब कॉपी लेबै सब किछु जे छै ओ दोकानसँ भी बढ़ाके जहाँ तक भी हेतै कए देबै अहाँके

ठीक छै अबियौ जे जहाँ ठीक छै तऽ अपने आबु हम राखै हम राखै छी